ओंख्रि संनायाव ना माबा संख्रि बारा जायोब्ला दैखौ माखासे बिदैफोरखौ हायखांना गारनानै दैखौ इसे होफिनबा संख्रिया खम जाफिनो आरो होनबा जानो मोजां मोनफिनो आरो खामनायावथ' खामनाय बे खामनाया जाबाय बे मोजाङाव फैफिनखाला गोदान मैगं हानानै गोदान संफिनाबानो बे ओंख्रिया मोजां जाखाला खामनायनि बे मोनजाखागोन दुफायनाय मोनामखागोन आरो बानलु गोसाबाबोथ' बानलु गोसाखौबोथ' नों माबा खालामफिननो हाखाया आरो खारै बाबब्लाबो खारै बाबनाय ओंख्रिखौबो जेबो खालामनो हाफिनखाया बे बाबनायनो थाखागोन आरो बेनि गेजेराव आरो आं ओंख्रिफोरखौ बिदिनो मा मा ओंख्रियाव संख्रिया बुरजा होनांगौ बबे ओंख्रियाव संख्रि खम होनांगौ भाजाखौ संख्रि खम होनांगौ हाल्दै खम होनांगौ आरो बानलुफोरखौबो खायफा गाहामल' होनांगौ होनबासो बे भाजाया गोथाव जागोन आरो नङाब्लाथ' संख्रि बाराबा बे ओंख्रिया थावा भाजायाबो थावा जानो मोजां मोना आरो आं मोजां मोनो सब किसु ओंख्रिबा गासैबो मोजाङानोखा बिदिनो ओंख्रि मा मा आलु आलु ओंख्रि संनायावबो हाल्दैखौ खम होनांगौ सब ओंख्रिफोरखौनो आं बेखौनो नायै नायै आं सङो मोजां मोनखायो ओंख्रिफोरखौ संनो संनोथ' रोंखायो एखनबा बिदिनो ओंख्रिफोर संनाय एखनबा संख्रि बाबो एखनबा बिदिनो जायो आरो सोब ओंख्रिखौनो मोजां मोनखायो आरो मोननायालाय